हेल्ल' हेल्ल' सार आं बड'लेण्ड निउस रादाबनिफ्राय बुंदों बेनिफ्राय सारनियाव मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन ओं दा दसे सारमोननि ओनसोलाव बे गभरमेन्ट स्कुलफोरा बोरैहाय सोलिनानै दङ स्टुडेन्टफोरा बेसेबां बेसेबां माबायदि सोलिगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै सारआ एसे बेखेवनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन

औ औ

अ

अ

अ अ अ क्लासफोरा मोजां जाया आरो ना अ अ अ बेखौहाय ओनसोलनि आरो माखासे गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ समाधान खालामनो हागोन बायदि आरो अ औ औ औ औ

अ अ अ

अ अ दे बिदिब्ला ना सार मोजाङै ओनसोलफोरनि गिदिर गोलावफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों फरायसालिया मोजाङै जालांजोबबाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरा मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइखौ मोन्थोंसै जों उनावहाय बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायसिगोन दे आरो ना सार